पळय म्हाका मरे किदें आं आयच्यान आं ना ना बोकडे सद्या दवर बोकड्या चिकन करपाचें ना किद्या खबर आहा म्हाका मातसो डायबिटीज प्रोब्लम जालो काल जेन्ना चॅकींग करून काल हांगा गेल्लो हांव मणिपाल हॉस्पिटलान डायबिटीज चारशीं सात मेळ्ळी किदें जालें हय पयर किदें जालें हांव माश्शें परब आशिल्लें पळय फेस्टीवल थंय हांवें मण हें आमचे खीर बीन बरी खाल्ली परिणाम वायट जालो म्हणजे आयज चडशें चडशें मीठ बीन घाल नाका आनी घोडूय गोड करप ना सामकी लायट सामके लाय सा ना ना ना ना बोकडो तुका जाय जाल्यार घे सांग आसताले बरोबर आहा आसताले बरो मात्शी सदांच जाय शकना न्हू आतां मात्शी वोय वाडला किदें जाता वोय वाडल्या कारणान मातशी कंट्रोल करूं पडटा आनी डॉक्टरान काल म्हाका सांगलें आमचो डॉक्टर रुशीनो मोंतेरो म्हण आहा मणिपाल हॉस्पिटल बरो डॉक्टर कंट्रोल कर मात्शें नाल्या जावपाचें ना म्हणून आं ना तेंय कांय प्रोब्लेम ना फक्त म्हाकाच प्रोब्लेम आहा ना ना ना ना कांय ना कांय ना ना तेंचे प्रोब्लेम कांय ना म्हाका तरी दिसता ते चिकन मटन बरें उडयता ती बरें फेवरेट तेंचे चिकन मटन आं हय हय हय धाडलेलो बरें केन्ना तर तुकाय घे बरोबर तूं चडशें आमचें हय हय हय हय हय हय रेडी रेडी आहा कांय वॉटस पडटा तुका सगळें मेळटलें म्हाजो सारकी वेवस्थीत म्हाका हें लक्षांत फक्त एक लक्ष चड गोड आनी मीठ मात्शें कमी म्हाज्या म्हाज्या रि रिस्ट्रिक्शन्स डॉक्टरान आनी हें फोलो करपाचें पूण दवरुंकूय ना म्हणजे आतां आनी परत बोकडे बीन आमकां चलपाचें ना बोकडे म्हाका

आं ग्रीन सालाद ग्रीन सालाद बरें आहा तुका गाजर बी घालूंक शकता तूं कानो चलता आनी कुकुमबर काकडी काकडी काकडी काकडी हाड काकडी हाड हय हय ती ना डॉक्टर तुका काय उलो ना कांय उलोवं ना कांय खब ना ती हाडूं नाका तूं आं हाडूं नाका तूं आसा हांव विचार दुसऱ्या फावट विचारतां डॉक्टर हांव पळोया कितें म्हणटा तो आं हय बा आतां हेजे कितें दावत दावत दावत ब्रावन रायस बरें आसा बासमती दावत ते वन एटी किदें किलो बरें आसा बरें आसा क्वॉलिटी लोक म्हणटा डॉक्टर म्हणटालो बरें आसा म्हणजे वन एटी किलो हय तें बरो न्हू भाजी सद्या ही कर मुळ्याची कर सद्द्या आयज त्या मुळे मुळ्या हय आयुर्वेदीक आं बरें बरें तर ओके कांय हरकत ना कर कर बरें बरें बरें बाय